ब्रह्माण्ड मे अभी तक तऽ केवल पृथ्वी ग्रह पर ही जीवन छै लेकिन आगे के वैज्ञानिक सोचि रहल छै कि वो मंगल पर भी जीवन खोज करि रहल छै ओ चन्द्र पर भी जीवन के खोज कर रहल छै जेकि आगे जाकऽ हो सकै छै कि हमलोग उहाँ जीवन हो सकै छै आओर उहाँ पर भी लोग जाके रहि सकै छै